अच पुटु वेह अची रिसल्ट ॾिस पंहिंजी टेंथ स्टेंडर जी केतिरी गंदी रिसल्ट आहे जेका चओ केॾनि सबजेक्ट्स में घटि घटि मार्कू आहिनि जस्ट पासिंग बॉर्डर लाइन ते जीअं बोर्ड में ईंदा आहिनि हिन हिसाब सां छा तुंहिंजी पर्संटेज थींदी त तुंहिंजे माउ पीउ कुझु न चयईं छा

अच्छा पोइ महिनत करे न मन सां करिजे महिना अच्छा शिड्यूल ॿुधाए ॾींदीमांइ ऐं तो सां वधीक महिनत बि कंदमि चङा त पोइ बि रिसल्ट सां ई सॼो कैरियर डिपैंड आहे ऐं टैंथ बेसिक आहे ज़िदगीअ जो तुंहिंजे कंहिंमें शौक़ु हूंदो हो तोखे कंहिंमें शौक़ु आहे तू छा अॻिते करणु चाहीं थो सी ए लाइ त पोइ त मैथ्स त तोखे हिनजे लाइ त दिन दुगुणी राति चौगणी महिनत करणी पवंदी ऐं मैथ्स में रिटन प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट हूंदी आहे हुनखे करे करे करे सघिबो आहे हीअं यादि जे बहाने ओरल यादि न कबो आहे मैथ्स हिकु अहिड़ो सबजेक्ट आहे जेको लिखी लिखी प्रैक्टिस करे ई माण्हू अॻिते वधंदो आहे ऐं इंग्लिश में स्पैलिंग बाए हार्ट करिणी पवंदियूं आहिनि प्रनाउनसिएशन असांजी त क्लीयर चवण सां ई स्पैलिंग्स लिखी सघिबियूं हिनखे ओरली चइबो ऐं लिखिबो त ई

उहो ठीकु आहे न त असां महिनत कंदसि ऐं जेको त तूं सब्जेक्ट्स ते हिननि चङी तरह ध्यान ॾींदे त तुंहिंजी पर्संटेज वधंदी सम्झएं शिड्यूल में उहो जेको मां चयां पई आहे न पंहिंजी हिकु ॾींहुं वञे वरी ॿिए ॾींहं ते इहे ईअं न कजे सिनसेयरली सिनसेयरली कजांइ ठीकु आहे छाकाणि त सिनसेयर हा हा डिक्शनरी जेका अथव इंग्लिश हा इंग्लिश जी जंहिंजी हिंदी में हुजे या सिंधी में तोखे कहिड़ी सिंधी तोखे पढ़णु ईंदी आहे देवनागरी सिंधी हा त उहो मां ॾिसां थी पंहिंजे लाइब्रेरी में हूंदी त मां तुंहिंजे लाइ उहो खणी थी अचां ऐं तू ध्यान ॾे चङी तरह सां ठीकु आहे रिसल्ट में बिल्कुल बि मज़ो न आहे जेको त एतिरो